हय आसा म्हळ्यार कितल्याचे अशें तुमकां जाय पंदराचे आसात सतराचे आसात मागीर वीसा आसा पंचवीसा आसा अशें कितल्या जाय हय आसा दाट साली आसा ते पंचवीसा आनी वीसांचे आसा पातळ आसा ते पंदरा बीन तशें आसा ना कोकोनट ऑयल आसा तिनशें रुपया एक लिटर हय पन्नास रुपया एक आडसर

ना ना ना ना बरें आं बरें तुमका कोणा जाय जाल्यार सांगा आनी दुसऱ्याकय कोणाक जाय जाल्यार सांगा हय खोबरें म्हणल्यार आमी तेल हें केला न्हू आतां आटोप पूण आसा जाल्यार पोवपा जाय चड नासतलें हय दिलें आतां रेट बी वाडपाची आसा न्हू नाल्लांची पय बेगीन मेळ हय सांगले जाल्यार बेगीन बरें मेळटले सवाय